जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा हा हा हा हा मां आर आर ज्वैलर्स मां थी ॻाल्हायां तव्हां केरु तव्हां केरु था ॻाल्हायो

त तव्हां बिक्री बिक्री मार्केट में पिया ॻाल्हायो जेको अॼु मूं वटि आयो सुबुह जो फ़ोन तव्हांखे बिक्री मार्केट जो कुझु करिणो आहे हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा कुझु इहो इनजो रेट बि घटि करे ऐं कझु एग्जीबिशन वग़ैरह लगाए माण्हुनि ते उ उहेई न हा हा हा हा हा हा हा हा इन ॾिसो दादी सही ॻाल्हि ॿुधायां सोन जो अघि हले पियो पंजहतरि हज़ार रुपिया तोलो माण्हू सोन वठण जी कनि कोन्ह पिया था बिल्कुलु सई दीमाग़ु हयो अथव स्कीमू कढो पिया त ईअं स्कीमुनि था मथा को माण्हू सोन वठन लॻी वञे अॼुकल्ह माण्हू रोटी खाइनि उहेई घणी ॻाल्हि आहे त तव्हां मूंखे तव्हांजी स्कीमू ॿुधाईंदा तव्हां मूंखे तव्हांजी स्कीमू ॿुधायो हा हा हा हा हा बराबरि बराबरि हा हा हा हा हा हा हा हा बराबरि बराबरि त तव्हां तव्हां मूंखे ॿ टे पहिरीं फ़ोटो बि मोकिलिजो

हूं हूं त ईअं किथे ईअं सेमिनार ई किथे करणु वारा आहियूं पाण अर्बन आर्ट में सिक्योरिटी वग़ैरह अथव तव्हां सवली अच्छा अच्छा अच्छा ॿिया सोनारा घणा सोनारा अचनि था किथा किथा था अचनि कहिड़ी कहिड़ी कुंड कुर्च मां था अचनि हा बराबरि बराबरि हा हा त मुंहिंजा बि जेके आहिनि सोनारा नोन में सुञातल जेके आहिनि मुंहिंजा उन्हनि खे बि मां फ़ोन करे थी छॾिया भाई छा आहे छा न आहे कहिड़े अचिणो आहे टाइमिंग ऐं बि त फिक्स कयो अथव या पाण मीटिंग करे फिक्स कंदासीं हूं हा हा हूं हूं हूं हूं अच्छा अच्छा अच्छा बराबरि बराबरि घट में घटि पंहिंजी पंजवीह खां टीहनि जी त युनिटी हुजे हुजे दादी हूं हूं हूं हूं हा हा हा बरो हा बराबरि बराबरि बराबरि ओके हा हा हा हा त हाणे तव्हांखे मुंहिंजी कहिड़ी कहिड़ी मदद खपे इनमें हा हा हा चओ चओ त मां चवा थी सुभाणे आहे मंगलु सुबुह सोनारनि जी छुट्टी अथव हा न सुभाणे मंगलु पाण पासे में लेक हैवन में खणी मीटिंग रखू था शाम जो पंजे खां अठ उते सभ सोनारनि खे मां इनविटेशन ॾेई थी छॾियां अॼु हा न हाणे मीटिंग रखू था मंगलु ॾींहुं ऐं आरितवारु हा हा ऐं आरितवारु ॾींहुं खणी पंहिंजी सेमिनार रखू था ठीकु आहे न दादी हा हा चओ जी जी

चओ जी जी जी ठीकु आहे दीदी ओके दीदी जी जी ठीकु आहे दीदी जय झूलेलाल दीदी जय झूलेलाल